सानस्रिनाय जायगाया जाबाय दैमा बा फुख्रि बिलो बेफोराव सानस्रिनो हायो आरो सानस्रिनानै जोङो फुख्रि बिलोफ्राव सानस्रिबाय जौ जोंनि जायगायाव दैमा दं दैसा दं दंग दंला दङ आरो बेहाय जोङो उन्दै समावबो जों सानस्रियोमोन आरो लोगोफोरजों ज' ज' थब्ल'यो सानस्रियो बिदिनो गोजोन आलौनानै गोजावो बिदिनो जों दैमा दैसाफ्रावबो जों फुख्रिफ्रावबो सानस्रियो बा दुगैहैयो उन्दै समफ्राव जों खाथि खालायावबो दैमा दं दैसा दं होमबा बिलो दं आरो दंग दंला दं बेहाय जोबोद जों मालाबा मालाबा दुगैयो बा सानस्रियो थब्ल'यो बिदिनो ज' ज' जोङो दुगैनानै